हैलो इहो ज़ोमैटो सर्विस जो नंबर आहे कुझु वक़्तु पहिरियों मां ज़ोमैटो मां कुझु खाधो घुरायो हुओ उन खाधे जे बाबति मूंखे कुझु ॿुधाइणो हुओ हुन खाधे जो मुंहिंजो जेको एक्सपीरियंस उहो तज़ुर्बो हुओ उहो ख़राबु हुओ जेको हाणे मुंहिंजो हिन में पै जेकी पैमेंट मोड आहे मुंहिंजो उहो मूंखे रद करिणो आहे जेको आटोमेटिक आहे